नमस्ते मैम जी वा सोने का भाव में बीस पैसा लाए

जी मैम आइये बैठ कर देख लीजिये जो पसंद हो जी जी अब अच्छी देखेंगे बढ़िया मेटल लगा कर पिंजरा वाला चल रहा है दिखाएंगे जी मैम ठीक जी मैम जी जी मैम आइये जी जी मैम आइये बैठिये

जी मैम पहले आप कैश में देंगी कि

जी जी हाँ ठीक जी मैम जी जी जी जी मैम बैठिये हम दिखा रहे हैं